जों ओंखाम ओंख्रि संनायखौ आयजोफोरनिल' थाखाय सानो नाथाय बे आयजोनि थाखायल' नङा हौवाफोरनि थाखायबो मानो होनोबा न'खराव हौवा हिनजाव संसार जानायाव गथ'फोरखौ फोरोंनांगौनि फाराग थायो बेवहाय सोरबा हौवाया फोरोङोबा आयजोफोरा संनांगौ जायो बा हौवाफोरा फोरोङोबा आयजोफोरा संनांगौ जायो बेयाव हौवा हिनजावनि फाराग गैया फाला बदल संलाय नांगौबो जायो दानि बोथोरावथ' हौवाफोरा बांसिनानो खामानि गैया हिनजावफोरा बायह्रायाव मावनायाव हौवाफोरानो ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनबावो